ہلو کیا میری بات فلپ کارڈ والوں سے ہو رہی ہے جی ہاں میں نے آج سے دس دن پہلے ایک ایئرکنڈیشن آن لائن کیا تھا جی وہ تو خیر میرے پاس پہنچ گئی لیکن وہ میرے لیے بہت اچھا رہا جی اور اگر ایسا پروڈکٹ اگر پہنچتا ہیں کسی بھی کسٹمر کے پاس تو پھر آئندہ اس کو آن لائن میں کوئی بھی سامان منگوانے پہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جب بہترین مال پہنچتے ہیں تو لوگوں کو خوشی ہوتی ہے اور وہ دلچسپ لیتے ہیں اس چیزوں سے اور وہ آئندہ اس پہ آن لائن سامان کوئی بھی منگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسی لیے میرے پاس ایئرکنڈیشن کی جو مجھے ٹھنڈک لگی وہ بہت اچھا لگا وہ مجھے بہت فائدے مند ہوا میرے لیے اور بہت خوبصورت اور ہوا میں اور لوگوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ فلپ کارڈ ایپ سے میں نے ایئرکنڈیشن منگایا وہ میرے لیے بہت اچھا رہا اور آپ بھی اس طرح کے پروڈکٹ منگائیے یہ چیز بہت اچھا اور سستا ہوتا ہے جی بھائی اوکے